پریشر کوکر کا استعمال عام طور سے سبھی گھروں میں کیا جاتا ہے ہمارے یہاں سولر کوکروں کا رواج نہیں ہے اِسی لیے اُس کے بارے زیادہ جانکاری میرے پاس نہیں ہے لکین پریشر کوکر عام طور سے سبھی لوگوں کے گھروں میں پایا جاتا ہے پریشر کوکر میں عام طور سے سبھی سبزی یا کڑی چیز مٹر گوشت وغیرہ آسانی سے گل جاتا ہے اِس سے ہمارا گیس بھی بچتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور اِس کے بہت سے فائدے ہیں